ہماری زندگی کا مقصد جو ہے وہ کتاب کے ذریعے سے مطلب لوگوں کو بھلائی پہنچانا ہیں کیونکہ ہمارا مقصد ہی یہی ہے جو ہم نے جو کتاب پڑھتے ہیں کہ جیسے جس طرح بہت ساری ہماری بڑوں کی کتابیں ہیں کہ کہ ان میں زندگی جو ہے گزارنے کا طریقہ جو انسان خود زندگی نہیں گزار سکتا وہ دوسروں کو کیسے زندگی کو ہمدردی کی طرف رخ دے سکتا ہے تو یہی ہمارا بنیادی منشا ہے جو ہم جو کتاب پڑھتے ہیں اسلامی جو ہماری تعلیم ہے یہی ہے کہ ہم انسان کی ہمدردی کو فروغ دیں اور اس میں جو سب سے بڑا جو رول ہے وہ ہے ہمارے بڑوں کی تعلیم اس طرح جو یہ ہمارے بڑے جو ہمیں تعلیم دیتے ہیں اس کی بنیاد یہی ہے کہ ہم لوگوں کو ہمدردی اور سمجھداری کو فروغ دیتے رہے جیسے شیخ سعدی سے جیسے شیخ سعدی کی کتاب ہے مالا مدہ من کیا نام ہیں بہت ساری کتاب ہیں ان کتابوں کے ذریعے سے ہم ہمدردی اور سمجھداری کو فروغ دیتے ہیں اس کے ذریعے سے ہمیں اپنی زندگی گزارنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم جب ہم دوسرے لوگوں کو سمجھداری اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس کے بدلے میں الٹا جواب مل ملتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہیں جب ہم دوسری کتاب جیسے شیخ سعدی کی ہو گئی یا بہت سارے اکابر کی ہیں جو سمجھداری کے اوپر اور جو اچھائی کے اوپر جو ہیں جو اچھائیوں کو فروغ دیتے ہیں اگر ہم ان کی کتاب پڑھیں تو ہم خود بھی سمجھدار اور خود دوسروں کو بھی سمجھداری کی فروغ دیں بہت سارے ایسے ہیں جو سمجھداری کو فروغ نہیں دیتے ہیں ان کی یہی بنیادی منشا ہوتا ہے کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں